हॅलो आ सांग आं सई सांग गो आं हय हय आयज खंय भायर सरुना आसां घरा सांग खंय बार्देसांतली पोवपाक सोदता तूं अशें तशें चिंतलें तुवें

मेन म्हणजे हांव म्हापशा म्हापशांत रावता पळय म्हापश्यांतूच तूं पळोवशी जाल्यार विटोबाचें देवूळ आसा मेन बस स्टँडाचे सायडीन तुका मारुतीचें देवूळ आसा आनी बस स्टँडा हय हय हय तांचें खुबशे लोक थंयसर केन्नाय वता तेन्ना गर्दी आसता शेनवारा जाश्त गर्दी बाकीच्या दिसांनी तशी झुंडी पडना दुसरें म्हणजे बोडगिणी म्हूण आसा बोडगिणी म्हणल्यार थंय तो राखणदार म्हापशेंचे सगळे लोक बुधवारा आयतारा थंय वचून पांयां पडटातूच म्हणजे तुका राखणेचें कितें मागपाक जाय सांबाळपाक जाय जर सगळ्यांक जाल्यार थंय तुवें एका वचून जर मागणी केली जाल्यार तो सगळ्यांचे मागणेक पावता पयलीं जेन्ना आशिल्लें तेन्ना धाकटुली घुमटी कशी आशिल्लें तें जाल्यार आतां आमी इतल्या वर्सांनी पळयलें थंय आमी पळयलें जाल्यार भरपूर बदल जाला बरें व्हडलें जालां तें आनी तांची जात्रा बी फेमस ह्या वर्सा जात्रा जाली ती पंदरा दीस गर्दी कशी कमी जाय नाशिल्ली लोक ए येवप चालूच आशिल्लें आं मागीर तूं हांगासरूय वच साईबाबाचें देवूळ आसा साईबाबाच्या देवळांत वच हें दोंगरार आसा थंयच्यान तुका वीव बरो मेळटलो थंयच्यान फुल म्हापशा दिसता थंय मागीर घाठेश्वर आसा घाठेश्वराच्या देवळांत वच मागीर सातेरीचें देवूळ गणपतीचें देवूळ गणपतीचें देवूळ एक आसा तें खोर्लेन आसा दुसरें आसा तें हावजिंग बोर्ड हावजिंग बोर्डान हय हावजिंग बोर्डानूय वचून पळय तें थंयसरूय आसा वेगळे वेगळे बदल घडत आसात आनी चेंजीस जाता गो थंय आनी लयराई लयराई म्हणून तें मातशें पयस एकदम म्हापशाक लागीं ना तें तुका म्हापशेच्यान भायर सरचें पडटा असनोड्या सायडीन वचचें पडटा त्या एका देवळांत तुवें गेल्यार बरें थंय वचून पांयां पडून यो केन्ना वचपाचें चित्ता तूं आतां जात्रा बी तशी ना आ बरें शिरगांवचे जात्रेच्या टायमार बी वचप ना थंय पण ह्या दिसांनी तशी गर्दी आसची ना ह्या दिसांनी वचपा जाता आमगेर यो तूं मागीर आमी करुया प्लॅन बरें बाय